गाम घरमे अनेक तरहके खेल खेलल जाइ छै जेना की भेल टाइल टूलिंग अइमे एगो एक हाथकऽ लाठी लेल जाइ छै आओर एक बीतके छोट लाठी लेल जाइ छै जाहिमे एक नम्बर संख्या कएके आदमी सबके मीरा धौजा एना कएके देल जाइ छै एगो की करत एगो कनि गोके पीक बनेलक ओइमे छोटकी लाठीके दै छै उपरसँ आओर बड़की लाठीसँ ओकरा ही मारय छै जे ओ जाकऽ जे अगर केओ ओकरा उड़ैत कैच लए लै छै तऽ ओ जे ओकरा मारने रहय छै ओइ लाठसँ ओ आउट भए जाइ छै आओर नहि कैच लै छै तैके बाद जतऽ जाइ छै ओतऽसँ ओकरा फेकऽ पड़य छै ओ हुनकर लाठीपर ओ नीचाँमे लाठी राखि दै छथिन हुनकर लाठीपर फेकऽ पड़य छै अगर ओ लागि जाइ छै तखन ओ आउट भए जाइ छथिन आ नहि लगय छै ताहिके बाद ओ करय छथिन ओकरा फेर ओकरा पीकमे राखिके ओ छोटकी लाठीके कसिके मारय छथिन तऽ ओ जतऽ तक जाइ छै ओतऽ तक हुनका जते इच्छा तीस दैके चालीस दैके पचास दैके ओते जते हिनका इच्छा भेलनि तते दै छथिन अगर ओहिमे एक बेर मारय छथिन आओर फेर उ उठय छै की दोसरो बेर मारि दै छथिन ताहिके बाद ओकर दू सङ्ख्यामे चलि जाइ छै तऽ हुनका अगर तीस देतय तऽ हुनका सीधा तीस दूनी साठि चालीस देतय तऽ चालिस दूनी अस्सी आओर अपना सबके गाम घरमे एगो आओर खेल यऽ चोर नुकैयाँ जे खेल बहुत आदमीके साथ खेलल जाइए एगो चोर बनैये आओर सब आदमी अइ घर ओइ घर तऽ ओइ दुआरि ई जगह ई जगह नुकाइए ओइमे पक ओइमे पकड़ल जाइ छै जकरा एक बेर जाके धप्पा दए दै छै हुनका चोटो लागय छनि मुँहो कानपर चोट लगय छनि कसिके कपाड़ोपर चोट लगय छनि पीठोपर चोट लगय छनि ओ धप्पा दए दै छनि तऽ ओ चोर बनि जाइ छथिन जेनाकि हमसब जखन बचपन रहौं तऽ हमसब बहुत ई गेम खेलैये तऽ हमसब जे खेलैये तऽ हमसब खेलैये एगो हमर सबके जगह यऽ भण्डार भण्डारमे बहुत घर यऽ ओइ घर सबमे अगर हमही चोर बनियै या केओ आओर चोर बनय हमहुँ बनू चोर दोसरो बनय तऽ हमसब गाछपर छिप जाइए ओकर इसकुलके उपरमे जाकऽ छिप जाइए तऽ एक घण्टा डेढ़ घण्टा तक एगो आदमी चोर बनल रहय किएक कि एगोके पकड़य तऽ दोसर नुकायल रहय आओर खेलियै हमसब बीस पच्चीस आदमी तऽ अकेला तऽ होइ नहि छै तऽ सबके पकड़ने रहय तब जेनाकि एगोके पकड़लकय एगो चोरयके जाइ आओर चोरके धप्पा दए दै तऽ फेरसँ चोर चोरे बनि जाइ एना तरहके ई हमसब खेल खेलियै आओर जेनाकि अपना सबके गाम घरमे एगो खेल यऽ बैट बॉल बैट बॉल खेलयमे तऽ बड्ड आनन्द अबय छै हम ओकर हमरा खेलयमे तऽ ओ बड्ड नीक लगैये हम बैट बॉल खेलयके लेल राति दिन कखनो खेलय छी नाइट मैच हमर गाँवमे भए जाइए या कतौ भए जाइए हम गेलहुँ नाइट मैच हाफे बाउंड्रीके खेल भेल लेकिन हम खेललहुँ नाइटो मैच खेलयके मजा आबय छै भरि राति जागऽ पड़य छै लेकिन हमसब खेलय छी तऽ कतौ कतौ कप जीतय छी विजेता होइ छी हमसब आओर दिनकऽ तऽ हमसब खेलैते छी हर हमेशा खाली इसकुल ट्यूशन कयलाके बाद हमरा सबके अगर समय बचैये तऽ हमसब अपन खेलपर ध्यान दै छी जैसेकि हमर खेल नीक हुए हमर हमरा अन्दर किछु टेक्नीक आबय जैसे हमर किछु विकास हुए अप्पन खेलके जरिये बताके जेनाकि हमरा सबके गाँवमे एगो फील्ड छै रामपट्टि मैदान ओतऽ खेल होइ छै ओतऽ बत्तीस गो टीम अबय छै अन्य अन्य जगहपर आओर हम्मर गाँव छी पाली तऽ हमर गाँवके इंट्री ओतऽ नहि दै छै किएककि हमर सबके गाँवेमे होइ छै तऽ अन्य अन्य जगहके जे प्लेयर सब अबय छै तऽ ओइमे बत्तीस गो बत्तीस रङ्गके प्लेयर रहय छै तऽ सब साइड ग्यारह ग्यारह प्लेयर रहय छै लेकिन खेलयमे ओकर सबके जे मोन लग खेलैये तऽ ओहो देखयमे हमरा मोन लगैये किएक कि हमरा क्रिकेट क्रिकेट खेलयमे हमरा बड्ड नीक लगैय ओ हम बुझय छियै जे हँ क्रिकेट एगो गेम भेल जे हमरा कनी नीक लगैये आओर ओ खेलयमे हमरा बहुत नीक लगैये किएककि ओइमे रनिंगो करनाइ रहय छै तऽ ओहोसँ कनी देह अथी भए जाइ छै बैटिंगो क्रिकेटमे छक्को मारनेमे बड्ड मजा आबय छै चौको मारनेमे बड्ड मजा आबय छै सिंगलो लएके खेलयमे नीक लगय छै तऽ क्रिकेट अइ तरहक खेल भेल आओर हमरा सबके गाममे जेनाकि कबड्डी कबड्डी तऽ स्टेटो लेबलपर खेलल जाइ छै लेकिन गामोमे बड्ड नीक जकाँ कबड्डी खेलल जाइ छै कबड्डी अइ बेर हमसब अपन इसकुलमे खेलने रहौं तऽ ताहिमे हम्मर सबके टीम विजेता भेल रहऽ जाहिमे हम नीक डिफेंडिंगके रोल निभेने रहौं पकड़यवला के जैमे हम बारह पन्द्रह आदमीके अकेला पकड़ने रहौं हमरा तऽ नीक डिफेंडिंगके रोल करऽ अबैये किएक कि कबड्डीमे हमरा पक यानि की पढ़य लऽ कम करय अबैये पढ़ल कम अबैये लेकिन हम हुनका सबके पकड़यमे अप्पन रोल निभाबय छी कबड्डी एहन गेम छै जे ई खेला खेललासँ आदमी सुस्त चुस्त दुरुस्त सब रहय छै किएक कि अइमे हर हमेशा खून दौड़ैत रहय छै जखने आदमी दौड़तै तऽ हुनका अन्दर शरीरमे सब चीज दौड़ैत रहय छै सब नश जागल रहय छै तऽ सब चीजमे हुनका सबके कोनो दिक्कत नहि होइ छै कबड्डी एगो एहन गेम छै आओर कबड्डी खेललासँ कोनो खराब बात नहि छै ई सब खेलैये आओर हम तऽ खेलैते छी लेकिन सबके ई बात गेम खेलबाके चाही